ہلو سلام علیکم سلام علیکم سر میں سعبان احمد عرض کر رہا ہوں مجھے اصل میں ایک نیا موبائل فون چاہیے تھا اور جی کوئی ایسا موبائل جو میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہو جس کا ریم روم بھی اچھا ہواور بیٹری بیک اپ بھی اچھا ہو چونکہ مجھے جو ہے بہت سارے ایپس وغیرہ انسٹال کرنا ہوتا ہے ڈکشنریز وغیرہ تو اچھا فیچر دے ہمیں تو ایسے موبائل آپ کے پاس ہو تو بتائیں جی جی ابھی تو مجھے ون پلس کا چاہیے تھا اگر اس میں کوئی اچھا ماڈل ہو جس کی فیچر بھی اچھا ہو تو ون پلس میں کوئی مل جائے یا پھر سمسنگ میں بھی لے سکتے ہیں سمسنگ کا جو کوئی اچھا پرائز بھی اچھی ہونی چاہیے یعنی میرے لیے جو مناسب ہو جی جی جی سمسمنگ ہو ون پلس جی یہ ٹوئنٹی تھاوزینڈ جو ہے بیچ میں کوئی یعنی سمسمنگ کا مل سکتا ہے جس کا فیچر اچھا ہو ٹوئنٹی تھاوزینڈ ٹوئنٹی ٹھرٹی کے بیچ اوکے اوکے تو یہ مجھے میں ایڈریس بھیج دیتا ہوں آپ اس کو میرے لیے یعنی جی اوکے اوکے تھینک یو